ماہی گیر کے پیسہ کو آسان بنانے کے لیے سرکار سے کو بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے خصوصاً عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہی گیر جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ خستہ حال ہوتے ہیں ان کے نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے اور نہ بیٹھنے کا نہ سونے کا یعنی آرام کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا خاص طور پہ ایسا دکھتی ہے زیادہ تر نہیں مطلب پورا مکمل ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالی حالت سے جو ہے وہ دو چار ہوتے ہیں تو میرا جو ہے سرکار سے کہنا یہی ہوا ہے کہ ایک ماہی گیر کے پیسہ کو آسان بنانے کے لیے ان کو جو ضرورت کی چیز مہیا کرائی جانی چاہیے کہ ماہی گیر کو خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سمندری ساحلوں پہ یا کیا کہتے ہیں دریاؤں کے ساحلوں پہ وہ نظر آتے ہیں اور وہاں سے جو مچھلیاں پکڑ کر کے جو ہے سماج میں لاتے ہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پہ وہ بیچتے ہیں اور اس سے کچھ روزگار وہ اپنا وہ تلاش کرتے ہیں تو اس درمیان میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ماہی گیر کے ساتھ کہ وہ سمندروں میں مچھلی پکڑتے وقت یا تو وہ بڑی مچھلیوں کا شکار بن جاتے ہیں یا کسی وجہ سے اس کا بوٹ جو ہوتا ہے یا کشتی جو ہوتی ہے وہ غرقاب ہو جاتی ہے یا کوئی بھی آبدہ اس کو پہنچ جاتی ہے حادثہ کا جو وہ شکار ہو جاتا تو اس وقت چاہیے کہ ایک ماہی گیر کی سرکشا اور اس کے پیشہ کو بہتر بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے سرکار کو کچھ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے جیسے ان کی سیپٹی کے لیے اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیس آتا ہے سمندری ساحلوں پہ یا پھر اسی طریقے سے دریاؤں کے ساحلوں پہ تو سرکار کی طرف سے کوئی اہلکار یعنی کوئی جو ہے فوجی دستہ یا اس کو بچانے کے لیے جو پانیوں کے پانی کے اندر ہی نہیں جو ہے جو کام کرنے والے رہتے ہیں ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے ان کو مہیا ہونی چاہیے جس سے ان کی جان بچ سکے اور ان کو جو ہے پوری طریقے سے حفاظتی دستے ملنی چاہیے اور ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے اگر سرکار کی طرف سے ماہی گیر کو یہ سہولیت مہیا ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں پرووائڈ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو ساحلی سمندروں سمندروں کے ساحل یا اسی طریقے سے دریاؤں کے ساحلی علاقوں میں گھومنے یا گشت کرنے کے بجائے بھٹکنے کے بجائے اگر سرکار ان کو گورنمنٹ ان کو اپنی طرف سے کسی بھی اسے مچھلی پالن کے ذریعے سے اس کو کوئی جگہ یا کوئی تالاب یا اچھی خاصی جو ہے ان کو زمین پرووائڈ کروا کر کے اپنی طرف سے اس کے اندر تالاب کھدوا کر کے مچھلی پالن کروا کر کے ان کو سرکاری طور پہ ان کو دے کر کے اور اس کو بازار میں سیل کروائے اور پھر اس کو معاوضہ دے اور اس طریقے سے ان کو اگر پرووائڈ کرے تو یہ بھی ایک طریقے سے بہت ہی آسان طریقہ ہوگا اور بہتر اور بہت ہی حفاظتی طریقہ ہوگا ایک ماہی گیر کے پیشہ کو بہتر بنانے کے لیے اور میرے خیال سے یہ جو بہت ہی ایکچول اور بہت ہی آسان اور بہت ہی جو ہے سیفٹی طریقہ ہوگا ایک ماہی گیر کو خاص طور ماہی گیری کے پیسہ کو جو ہے اچھے طریقے اور آسان بنانے کے لیے جو ہے تو میرا تو یہ خیال ہے سرکار اگر ان باتوں پہ دھیان دیتی ہے تو ایک ماہی گیر کا جو ہے پیسہ وہ آسان سے آسان ہو جاتا ہے